ہاں بھائی ہاں ہاں ہاں مل جائے گا نا ہاں مل جائے گا جو بھی آپ چاہیں کمپنی کا ریٹ ہائی فائی رہے گا ہاں ہاں ریٹ ہائی فائی رہے گا کول کرے گا ٹاٹا کمپنی سمسنگ کمپنی جس کمپنی کا آپ چاہیں گے مل جائے گا کیسا کمرہ ہے آپ کا ہاں ہاں مل جائے گا تب اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے دام بھائی ہائی فائی رہے گا اے سی کے حساب سے اوپر لگوانی ہے نیچے ہاں مل جائے گا ٹھیک ہاں کاریگر ہاں مل جائیں گے کاریگر بھی مل جائیں گے اچھے کاریگر مل جائیں گے کاریگر کے یا اے سی کا ہاں مل جائے گا وہ بھی اور اے سی بھی مل جائے گا ہاں پیسہ حساب سے رہے گا بھائی تیس پینتیس ہزار رہے گا

ہاں ڈسکاؤنٹ کر دیں گے بھائی ٹھیک ٹھیک ہے ان شاء اللہ شکریہ